बिहार में प्रमुख संगठन एको नहीं है व्यवसाय के लिए ही उनके लिए तो सब कुछ है जिसको जो व्यवसाय करना होता है होता है ट्रेड यूनियन हो अनट्रेड हो जो भी हो जोना जिसे जो बनता है वो करबै करता है लेकिन व्यवसाय के लिए वैसा कोई संघ संगठन है बिहार में व्यापारी बहुत हैं मजदूर तो हइए हैं उन तो कोई दिखते नहीं हैं ये सब तो सब कुछ हइए है लेकिन संगठन पूरा किसी का नहीं है जो छोटे मोटे संगठन हैं अपना चलाते हैं करते हैं मजदूर हों या जो हों ट्रेड यूनियन हों अनट्रेंड हों

बिहार में कोई प्रमुख रूप से कोई संगठन नहीं है छोटे मोटे है अपना चलता है किसी तरह जुग चलता है चलता है लेकिन प्रमुख ढंग से कोई संगठन बिहार में नहीं है मजदूर का भी संगठन है छोटा मोटा है चलता है आपकी कई बार कहा